मैं अपने वर्तमान पसंद सी पसंदीदा अख़बार के अलावा कई और अख़बार पढ़ने की कोशिश की है जैसे कि हम बता दें अलग अलग जगह की अलग अलग अख़बार होती हैं जैसे बता सकते हैं अमर उजाला दैनिक जागरण और कई सारी अखबार आती हैं जैसे कि हम ज़्यादातर अमर उजाला अखबार पढ़ते हैं और हम बता सकते हैं कि अखबारों में उसकी बहुत सारी डिफ़्रेंस होती हैं जैसे कभी कभी हम दैनिक जागरण भी पढ़ लेते हैं जैसे अमर उजाला में कोई भी सब चीज नहीं आता तो दैनिक जागरण को भी पढ़ लेते हैं पर डिफ्रेंस वही रहता है कि जो उसमें नहीं आता उसमें दे देता है ओ अपने अपने तरफ से इस अख़बार को छापते हैं जैसे अमर उजाला में

चीज नहीं आया रहता है ओ दैनिक जागरण में आया रहता है जैसे कि दैनिक जागरण में जो नहीं आया रहता ओ अदरवाइज अख़बारों में आया रहता है हम बता सकते हैं कि एक दो नहीं बहुत सारी पैटर्न की अख़बार बनाई जाती हैं हर जगह की हर इश्टेट की अलग अलग अखबार बनाए जाते हैं जैसे मेरे डिश्टिक में जैसे हमको जितना मालूम है दैनिक जागरण और ये क्या बताऍं और सारी ये अख़बार जैसे अमर उजाला और अदरवाइज बहुत सारी अखबार होती हैं बस यही है उसमें डिफ़्रेंस कि वही चीज जो नहीं आ रहा था वो अलग अलग हम बताऍं तो ज़्यादातर हम अमर उजाला ही पढ़ते हैं दैनिक जागरण कभी कभी पढ़ लेते हैं

हमको बहुत सारी ज्ञान प्राप्त होती है और हम बताऍं तो अमर उजाला दैनिक जागरण सबकी अपनी अपनी अखबार है बस यही बोलने चाहने